सुपौलमे बहुत तरहक समाज कल्याण आओर विकाश कार्यक्रम भेल अछि एही बीच खास कर बहुत भेल यऽ जेना लॉकडाउन भेल तऽ ओइमे सबके मिलल पैसा जान आवास मिलल किसान सबके कइ तरहक सुविधा मिलल आओर हमर सुपौलमे शिक्षाक व्यवस्था सेहो बहुत नीक यऽ ओइहे सुपौलक सुखपुर गाँवमे पाँच छओ गो इसकुल यऽ सब इसकुलमे नीक जकाँ शिक्षा भेटइए हाई इसकुल यऽ कॉलेजोके व्यवस्था कॉलेजक व्यवस्था सेहो भऽ गेल यऽ कॉलेजमे कइ तरहक व्यवस्था यऽ जेना स्मार्ट क्लास भऽ गेल यऽ ओइमे सब तरहक सुविधा यऽ सब पढ़य यऽ छोटसँ छोट विद्यार्थी या पैघसँ पैघ विद्यार्थी पढ़ि सकइए आब आँगनबाड़ी सबहक घर वार्डमे भऽ गेल यऽ तइकेबाद मास्टर सब बड़ नीक अछि शिक्षक सब खुब नीक जकाँ पढ़बइए स्वास्थक वयवस्था सेहो बढ़ भेल यऽ जेना हॉस्पिटल सब यऽ हॉस्पिटल सबमे डॉक्टर सब नीक छथिन सब बढ़िआँ जकाँ इलाज करय छथिन लोक सब खुब हॉस्पिटलक यूज करय उपयोग करइए जाइए ओतय सर्दी खाँसी होइया तऽ उहोमे जाइए आओर कइ तरहक व्यवस्था होइए प्रसव कराबय हेतु सेहो जाइए पहिले कनीटा दिक्कत भऽ जाइ रहए महिला लोकनिके लेकिन आब कोनो तरहक दिक्कत नहि होइए ओइ ओइकेबाद गरीब कम गरीबी कम करनाइके व्यवस्था सेहो भेल यऽ सबके कोटामे चाउर गहूँम भेटइए आओर लॉकडाउनमे तऽ बढ़ाइये देलक रहऽ तऽ सबके भेटैत रहय महिला सशक्तिकरणक सेहो प्रयास भेल यऽ महिला सबके बढ़ नीक जकाँ मतलब शिक्षित करल जाइ यऽ पहिलेसँ बढ़िआँ व्यवस्था यऽ सब महिला सब नौकरियो करय यऽ अपना जानैत खुब नीक जकाँ ताहिक बाद जीविका सबहक सेहो बेसी आइकाल्हि योगदान रहइए ई सबमे ओसब खुब मदद करइए अपन मोहल्ला जा जा कऽ सरकारी योजनाक सेहो लाभ भेटल यऽ सबलोग के जेना प्रधानमंत्री जन आवास योजना इ तऽ सब कऽ भेटल यऽ जकरा नहि रहय ओकरा सबके ओ सब ओकर सबहक मोन खुब खुश यऽ ओ सब बड़ नीक जकाँ बड़ खुश भेल जे हमरा एगो घर भऽ गेल यऽ ओकर सबहक घर मतलब भले ही एल्बेस्टरक बनेलक लेकिन बनेलक तऽ मोन खुश यऽ सबहक मोन हरियर यऽ आयुष्मान योजनाके लाभ सेहो भेटल यऽ जिनका जिनका पैसा कमी छनि ओ सब अपन इलाज ई कार्डसँ करबा सकइए ओ सब अपन देखभाल सेहो कए सकइए किएक कि ओकरा बहुत सब बहुत तरहक लाभ भेटल यऽ ओसब बढ़ खुश यऽ आओर ई गाँममे सुपौलक सुखपुर गाँवमे बढ़ विकाश भेल यऽ चाहे उ शिक्षाके क्षेत्र होइ आओर कि स्वास्थक देखभालसँ होइ आओर कि गरीबी कम करनाइ होइ बहुत तरह